हमरा जे छै से ड्राइवरी एतए नहि लेनाइ छै मतलब हम सुखपुरमे नहि छी अहाँ कर्णपुर आबि जाउ एतय जे छै से हम अहाँसँ समान लए लेबय ठीक छै आओर जे छै चेन्ज कऽ चेन्ज करयमे तऽ बहुत लागि जेतए चेन्ज नहि कए हेतए हमरा आओर पता नहि छै तऽ अहाँ जे छै हमरा अहाँ सुपौलमे आबि कऽ दए दिअ डिलिवर हम ओतऽसँ अहाँकऽ उठा लेबय अपन लए लेबय